हेलो सुनू ने हम पिछला सप्ताह एकटा नोबेल ऑर्डर कएलहुॅं रहऽ जेकर नाम रहय जेरोंग के जेरोंग ओहिमे किछु ओकर सब किछु तऽ बढ़िऑं रहय जेनाकि टाइम पर डिलीवरी मिल गेल रहय फेर बुकके बाइंडिंग बढ़िऑं रहय पेपर क्वालिटी बढ़िऑं मिलल रहय लेकिन ओहिमे किछु गड़बड़ी रहय जेनाकि ओकर पिक्चर क्वालिटी ठीक नहि रहय फिर प्रिण्टिंग मिस्टेक रहय किछु फिर स्टोरी स्टोरी प्लाट विक जे रहय ओ भी एक्सप्लेन नहि कएल गेल रहय आओर ओकर आओर सब आओर सब भी लाइन तऽ ठीके ठाक रहय लेकिन ओहिमे किछु किछु एहन वर्ड रहय जे समझमे नहि आयल रहय तऽ नहि समझमे आएल रहय